अस्स ग्रांऽ दे रौह्ने आह्ले आं अस्स निक्के हुंदे बड़ियां खेड्ढां खेड्ढे दे हे होर कुड़ियां मतियां हारियां कट्ठियां होइयै ते ओह् करदियां हियां स्टापू खेड्ढदियां हियां होर खो बगैरा बी होर अस्स निक्के होंदे बांटे बी खेड्ढे दे हे होर निक्के होंदे ओह् करदे हे आपूं चे अस्स स्हेलियां कट्ठियां होइयै आपूं लड़दियां बी ऐ हियां आखना खो खो खेड्ढना ते फ्ही लड़ाई लड़नी असें आपूं चें होर ओब्बी करदे हे निक्के होंदे आपस च लड़ना असें भैन पौनी ऐ सप खेढनी खेढना ते फ्ही लड़ाई लड़नी असें आपूं चें होर एह् बी करदे हे जेह्के होंदे कीकली बी पांदे हे होर स्हेलियें कन्ने ऐ बाह्र बी जंदे हे खेढने गी छिंज दिक्खन जाना स्हेलियें कट्ठे होइयै बापू कन्ने बापू कन्ने छिंज दिक्खन जंदे हे घगवाल त्रेली बी ऐ होंदी ही साढ़े छिंज छिंजां बड़ियां होंदियां हियां ते उत्थै मदून प्योके मेरे मदून उत्थै बी हुंदी ही छिंज उत्थै जाना छिंज दिक्खनी फिरी असें उत्थै मठेयाइयां बगैरा खरीदे गोवारे खरीदने मठेयाइयां खरीनियां ते फ्ही घरा गी लेआनियां फ्ही सारे असें भैने भ्राएं बंडिये खानियां स्हेलियां गी कट्ठे करियै लेई जाना चलो चलचे ओह् दिक्खी आचे मेला दिक्खी आचे साढ़े त्रेली मेला बी हुंदा हा ते उत्थै जाना कट्ठे होइयै फ्ही असें आपू चें केह् लड़ाई करनी इक ने आखना मीं लैनी एकड़ी चीज दुई ने आखना मीं अज्जा कल्लै दे बच्चे नी एड़ियां खेढां पसंद करदे ओह् दिक्खदे नी मोबाइल ओह्दे च खुश रौंह्दे नी एड़ियां खेढां कोई निं जेह्ड़ियां असें खेढदे हे पैह्लें कट्ठे होइयै रौंह्दे हे हून ते आपूं च लड़ा बच्चे कट्ठे होन ते लड़ने झगड़ने दी गै लड़ाई झगड़ा करदे पैह्लें नेही लड़दे हुंदे लोग बच्चे आपूं चें बड़ा प्यार हा उं'दा जेह्ड़े हून हुनै आह्ले कट्ठे होइयै बौह्न ते झगड़ा झगड़ा करन लग्गी पौंदे अस जिमींदार होर बी मतियां सारियां खेढ़ां होंदियां हियां ते ओह् कट्ठे होइयै गुड्डियां पटोले खेढ़ने गुड्डियां बनानियां ते फ्ही ओह् खेढनियां खेढन जाना फिर उस असें जाइयै ते ओह् खड्डा अपनी खड्डा जाना फिर उत्थै जाइयै ते असें ओह् उस्सी केह् करना अग्ग जलानी ते फिरी असें उ'नें गी उ'नें गी पिट्टना पिट्टना गुड्डियें गी बरखा बरे बारश नेही हुंदी हुंदी कंढी दा लाह्का हा मतियां सारियां खेढां इ'यै लेइयां खेढनियां असें अजकल्ल ते खत्म के होई गेदियां एह् चीजां कोई निं इ'यै लेइये चीजें गी पसंद करदे ते नां गै रेदियां न होर अजकल्ल खेढनियां चाहिदियां इ'यै जेहियां चीजां कट्ठे होइयै रौह्ना चाहिदा मता सारा प्यार होवे ते ठीक होंदा ते फ्ही जेह्ड़ी जेह्ड़ी बी अजकल्ल दी ओह् ऐ रीति रिवाज ऐ ओह् करदा करदा